हां हॅलो सर आं तें म्हाका बूक जाय आसलें हय ते क्रोप्स ऑफ येजेर काणकोणा क्रोप्स हय हय हय ना ना हय काणकोणा कितें पिकता पय तेजेर जाय आनी हय हय कस हय त्यो कसल्यो लेंगवेजीन आं आं आं हां हां आं हय हय हय आनी काकडी काकडी काकडी हेजेर आसा हय हय

आं हां तो तोय आनी तेका अशें आता कितें आयडी प्रुफ कितें दोवरपा पडटलो

आं ओके हय हय आनी तें

आं आं सर आनी तें बूक कितली दीस पर्यंत आमी दोवरपा शकता आं रिनीव करपाक कितें परत प्रोसेस आसा आं हय हय आं हां हां ओके आं हय आं आनी आनी कसले बूक आसा तुमचे कडेन ओन क्रोप्स क्रोप्स हय ना ना क्रोप्साचेर जाय आशिल्लें हय आं बाकीचे औ औ औशधी औशधी कितें आसा

हय हय तेंच हय तेंच तशें एक जाय आशिल्लो आं हां हां हय हय मिरी मिरी मिरी मिरी मिरी आसल्यार बरें जातासलें आं हय हय

आं आं आं आं आं ओके ओके आं हांव एक फोटो आं बरें आं बरें बरें